जी हाँ जी हाँ बोलिए क्या करना है कौन सी साइकिल ख़रीदना है छोटा वाला ख़रीदना है या मीडियम वाला या यानी कि के लिए हाँ मेडियम अच्छा अच्छी बात है तो चार हज़ार रुपये पड़ता है और किस कर किस कलर हाँ छोटा वाले को और किस कलर में चाहिए जी जी रेड भी रेड रेड भी उपलब्ध है और कहने को तो ब्लैक भी उपलब्ध है और ग्रीन भी उपलब्ध है जो जी जी जी उपलब्ध हो जाएगा जी जी जी जी जी इसका चार हज़ार रुपये पड़ता है

मेडियम वाला को एक आठ सौ रुपये आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत कॉस्ट पड़ता है दूरी से उसको मंगवाना पड़ता है और लेबर चार्ज भी लगता उसको कसने के लिए तैयार करने के फिटिंग करने के लिए भी लेवर लगता है ना तो लेकिन अच्छी क्वालिटी की साइकिल है मज़बूती भी है हाँ हाँ तो आप और कोई आस पास दोस्त के बच्चे अगर होंगे ख़रीदने के लिए तो उसे भी तोड़ा आप प्रोत्साहित कीजिए ताकि हमारी दुकान से बहुत सारे बच्चे ले जाते हैं ख़रीद ख़रीद कर के जी जी जी जी जी जी जी जी हाँ आपको कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी साइकिल अच्छी होगी मज़बूती होगी और माने वह ग्रीन कलर में भी है ब्लैक कलर में भी है और रेड में भी है तो आपको चाहिए रेड जी रेड रेड में मिल जाएगी तो कब आ कब आ रहें हैं आप जी तो कब आ रहे हैं जी जी जैसा आप कहिएगा तो आप तत्काल में कसवाइएगा तो मेरे पास लेबर है आपको आपके सामने में जो जो पार्ट कहिएगा जैसा कहिएगा फरमाइसह के साथ जो है सो आपको कसवा दिया जाएगा वैसे कस कर के रहता है तो आपको पसंद हो अथवा नहीं हो ये भी हो सकता है तो आप समय निकाल के आइए और आप एक घंटा समय दीजिए और आपके सामने में हमारा जो वर्कर है हमारा जो लेबर है वो कस देगा ठीक है ओके